नाश्ता बनाते हैं हम जैसे डोसा हो गया मसाला डोसा हो गया इडली हो गया फ़ाफ़ड़ा हो गया समोसा हो गया ब्रेड पकौड़ा हो गया सब बनाते हैं और इडली को तो पहले चावल धो देते हैं फिर उसके बाद उड़द का दाल होता है उसको भी धो देते हैं और तीन भाग चावल लेते हैं एक भाग उड़द की दाल ले कर धो देते हैं दिनभर भीग भिगोए रहते हैं फिर इसको मिक्सर में डाल कर पीसते हैं और पीस के फिर उसमें लहसुन नमक ज़ीरा सब मिला कर रख देते हैं फिर इसको मिला कर मतलब फेंट कर रख देते हैं और वो रात भर फूला रहता है मतलब अच्छी तरह से भीग जाता है फिर इसको हम इडली वाला बर्तन लेते हैं उसको साफ़ करते हैं अच्छे से धोते हैं फिर उसको गैस पर रख देते हैं पानी थोड़ा डाल देते हैं पानी डालने के बाद इडली वाला जो प्लेट रहता है उसमें हल्का सा तेल वेल लगा कर तेल लगा कर फिर इसमें हम कड़छी से उठा कर डाल देते हैं फिर बारी बारी से प्लेट को रख देते हैं उसमें रख के इडली वाले बर्तन में टिपिन में रख कर उसको बंद कर देते हैं फिर उसके बाद हम पाँच दस मिनट में पाँच मिनट में उसको खोलते हैं देखते हैं पक गया है कि नहीं अगर पक गया है तो फिर निकाल देते हैं और फिर उसके बाद निकाल के अगला डालते हैं ऐसे बनाते हैं फिर उसके बाद हम उसको राई से और तेल में डाल के तल देते हैं इडली को और नारियल को बढ़िया से बारीक बारीक काट लेते हैं और उसमें लहसुन छील लेते हैं फिर बादाम लेते हैं बदाम को भून लेते हैं भूनने के बाद और लहसुन मिर्च सब कुछ ला कर उसको छोटे छोटे भाग टुकड़ों में काट देते हैं काटने के बाद इसको मतलब पीसते हैं पीस के मिक्सर में पीस के उसके बाद कढ़ाई होती हैं थोड़ा सा तेल फिर सरसों डाल के उसके बाद हम चटनी को डाल देते हैं फिर वो हो जाता है उसके बाद इडली तो बहुत अच्छी लगती है खाने में सब को बहुत पसंद है बच्चे भी बहुत खाते हैं और इडली अब ब्रेड हो गया जैसे ब्रेड को हम काट देते हैं फिर बेसन मिलाते हैं उसको बनाते हैं आलू वाला पकौड़ी हो गया आलू उबालते हैं उनको बनाते हैं नाश्ते में तो हर एक प्रकार के होते हैं नाश्ता बनाने के लिए और ज़्यादातर क्योंकि हमारे बच्चे तो इडली बहुत पसंद करते हैं खाने के लिए और अच्छा भी लगता है और मसाल डोसा भी अच्छा लगता है चावल को पीस के बनाते हैं चना को दाल चना के दाल में पीस कर बनाते हैं मसाला डोसा फिर उसके बाद आलू ओलू मिला कर सब बनाते हैं थोड़ा से तेल डालते हैं उसमें आलू लगाते हैं फिर पलट ओलट करवाते हैं फिर उसको चटनी भी बनाते हैं चटनी तो चने की भी बनती है टमाटर की बनती है नारियल की बदाम की जो भी चाहे इच्छा भर चटनी अपने जो वाई जिसको जौन पसंद है वही चटनी बनाते हैं और वही खाते हैं और नाश्ते में तो नाश्ता तो बहुत लोगों को पसंद है और सुबह बच्चों को भी नाश्ता बना कर दो टिफिन में वो भी बड़े शौक़ से खाते हैं और पकौड़ी हो गया पकौड़ी ताे नाश्ते में ही आता है प्याज़ काट के फिर ज़ीरा मिर्च सब मिला कर ही पकौड़ी बनती है बीसन की भी बेसन रहता है प्याज़ सब डाल के बनाते हैं ना पकौड़ी अच्छा लगता है फिर उसके बाद टमाटर की चटनी भी पकौड़े के साथ खाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है टमाटर में धनिया हो गया लहसुन मिर्चा डाल के सब अच्छी तरह से चटनी बनाते हैं सब को बहुत पसंद रहता है पकौड़ी खाना और गर्म गर्म सब पकौड़े खाते हैं ना बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को तो भी समोसा अच्छा लगता है ब्रेड अच्छा लगता है सवेरे सुबह के नाश्ते में तो सब बच्चे तो डोसा ज़्यादा खाते हैं पसंद करते हैं और इडली खाते हैं डोसा भी खाते हैं सब खाते हैं अच्छा लगता है